इक बार दी गल्ल ऐ जेल्लै में निक्की ही बड्डै पैह्र में उट्ठी ते थोह्ड़ी सैर करन लगी में दिक्खेआ तोता बैठे दा हा मरूद दा बूह्टा लग्गे दा हा साढ़े कोल ते तोता बैठे दा हा ओह्दे पर ते मरूद खाऽ दा हा होर में बल्लें जेह् छप्पियै उसी दिक्खेआ ते में पिच्छें आई गेई फिर में उसी पानी पाया तोते ई पानी लेत्ता घरा फिर पाइयै फिर में फिर रखेआ ओह्दे कोल छप्पी छप्पियै भला उड्डी निं जा तोता होर ओह्दे कन्नै कि तोते कन्नै में रोज दिक्खना उसी बड्डै पैह्र उट्ठना में रोज दिक्खना उसी ओह्दे कन्नै फिर होर दो तोते चार तोते छेऽ तोते जेह्ड़े आंदे रेह् बड़े सारे फिर केईं बारी एह् पूरे पूरे डोआर जेह्ड़े होंदे पूरे पूरे डोआरें आना ते ओह्दे बूह्टे पर बैठियै मरूदे दे ते मरूद खाने ते फिर असें ई बड़ा शैल लग्गना दिक्खियै होर असें चोरी चोरी दिक्खना कि असें ई दिक्खियै ओह् उड्डी निं जान कुदै होर असें ई बड़ा शैल लगदा हा ओल्लै निक्के हे में ते ओल्लै दी गल्ल ऐ ते कि'न्ना शैल लगदा हा ओल्लै मीं ते पक्खरू आंदे ते तोता तोता कि'न्ना शैल होंदा ऐ दिक्खने कि'न्ना बोलने च बी कि'यां बोलदा गल्लां करदा साढ़े कन्नै मतलब कि'न्ना शैल लगदा तोता असें ई दिक्खने ई बड़ा गै शैल लगदा तोता ते मेरी में अपने घरे आह्ले गी बी दस्सेआ कि इ'त्थें तोते आंदे न तुस बी दिक्खो एह् शैल बूह्टे पर बैठदे न होर खंदे मरूद होर में उ'नें ई आखेआ कि डोआरने निं हैन दिक्खो कोई गल्ल निं खान देओ उ'नें ई चोरी चोरी दिक्खेओ उ'नें ई उड्ढी निं जान कुदै खंदे मतलब खान देओ उ'नें ई मरूद खान ते बड़े शैल लगदे साढ़े घरे आह्ले बी बड़े खुश होंदे हे भला साढ़े घरै कोल तोते बड़े सारे आंदे न ते खंदे न भला मरूद खंदे न ते मतलब फिर इक तोते ने कि'न्नें तोते मतलब आह्न्ने ते असें फिर चोरी चोरी छप्पी छप्पियै गै दिक्खना उ'नें ई कदें बी इ'यां निं दिक्खेआ फिर उ'नें पानी बी पीना पानी बी पीना फिर उ'नें तोतें कन्नै बैठियै